गेलेमु आयदायाव आङो फुटबलखौनो बांसिन मोजां मोनो फुटबल गेलेयोबा मानसिया गोख्रों देहा थायो बेखायनो फुटबल गेलेनायखौ आङो मोजां मोनो बेखायनो फुटबल बादायलायनायखौबो आङो नायनोबो मोजां मोनो आरो गेलेनोबो मोजां मोनो बेखायनो जोङो फुटबल गेलेनायखौ खम खालामनो नाङा फुटबल गेलेनायजों जों गोबां सुजुग सुबिदा मोननो हायो जेरै साखरि बेफोर मिलितारि बायदिसिना साखरियाव जों साबसिन फुटबल गेलेयोबा जोङो सा सुबिदाबो मोननो हायो बेखयनो फुटबल गेलेनाया जोंनि थाखाय बा आंनि थाखायबो मोजांथार होननानै आं सानो फुटबल गेलेनानैनो गोबां जोहोलावफ्राबा सेंग्राफ्रा गोबां गोबां जायगाफोराव सखरिबो मोननानै दं आरो मोजां मोजां प्लेयार्सबो जानानै दं मोजां मोजां क्लाबाव बयबो सुबिदा सा सुबिदा लानानै दं बेखायनो फुटबल गेलेनायखौ आङो बयनिफ्रायबो साबसिन होननानै सानो मानोना फुटबल गेलेनाया मानसिनि गोग्गो देहा आरो राफोद देहा लाखियो लोगोसे एक्सारसाइसबो खालामफानाय जायो बेखायनो फुटबल गेलेनायखौनो आं बयनिफ्रायबो साबसिन मोजां मोनो